میں نے اپنے اسکول اور کالج میں کئی سائنس دانوں اور ریاضی دانوں کے بارے میں پڑھا ہے سائنس دانوں میں جن کا نام سر فہرست ہے ہندوستان میں وہ شخصیت اے پی جے عبدالکلام کے نام سے جانی جاتی ہے اے پی جے عبدالکلام بڑے سائنس داں ہندوستان میں اس طور پر مانے جاتے ہیں کہ انہوں نے میزائل کو ایجاد کیا اسی وجہ سے انہیں بابائے میزائل کہا جاتا ہے اسی طرح سے ریاضی دانوں میں جو سر فہرست ہیں وہ ہیں برہمہ گپت اور آریہ بھٹ انہوں نے جو ہے ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے زیرو کو ایجاد کیا ہے صفر کو ایجاد کیا ہے تو ان ریاضی دانوں اور سائنس دانوں کے بارے میں ہم لوگوں نے مکمل طور پر اپنے اسکول یا کالج میں پڑھا ہے اور مطالعہ کیا ہے